हाँ कंप्यूटर आज के समय में एक महत्वपूण उपकरण है हम सभी के लिए पर आज के समय में यदि यह ख़राब हो जाए तो सभी काम रुक जाते हैं आज के समय में सभी काम कंप्यूटर की सहायता से ही होते हैं मेरे कंप्यूटर में भी कभी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो सबसे पहले मैं उसे पावर ऑन करके देखता हूँ यदि मॉनिटर पर किसी प्रकार का कोई नोटिफ़िकेशन दिखाई दे रहा है तो उसे पढ़कर समझने की कोशिश करता हूँ यदि कंप्यूटर मॉनिटर पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो पावर केवल को देखता हूँ और सी पी यू के अंदर रैम को साफ करके लगाकर देखता हूँ यदि इसके बाद भी कंप्यूटर काम करने के लायक़ नहीं होता है तो मैं तुरंत अपने बड़े भाई से उसके बारे में जानकारी लेता हूँ किसी सुधारने वाले से बात करके उसे रिपेयर कराता हूँ जिसके लिए आस पास में कई सेवा केन्द्र हैं जोकि कंप्यूटर को सुधारने का काम करते हैं